जेह्ड़ी रनिंगस न मतलब रनिंग टिपस केह् न डिफरैंट बैदर च जि'यां कि हाट च कि'यां दौड़ना गर्मियें च कि'यां दौड़ना जां ठंडू च कि'यां दौड़ना जां बरखा च कि'यां दौड़ना इ'यां लाई लैओ कि बंदा अगर गर्मियें च दौड़ा दा ते उस्सी जेह्ड़ा ऐ मतलब पैह्ले ते असें दौड़ने शा मतलब सबतो पैह्ले थोह्ड़ी बौह्त नार्मल योगिंग करनी चाहिदी मतलब नार्मल कोई कोई दस बीह् त्रीह् मीटर असेंगी दौड़ना र्हाम कन्नै योगिंग करनी जेह्दी बजह कन्नै असेंगी मतलब कि स्परेन मतलब खिच्च निं बज्जै नाड़ी गी नां कोई असेंगी मतलब मसल त्रुट्टै अन्दरें दा ठीक ऐ जि'यां लाई लैओ गर्मियें च कि'यां दौड़ना असें गर्मियें च निक्कर पाइयै दौड़ना होर सैंडो पाई लैनी मतलव शूज़ म्हैशा मतलब मैकसिमम जैदा ध्यान देना बूटे पर जेह्ड़े साढ़े बूट होंदे ओह् ऐ ओह् मतलब मतलब कर्व च होना चाहिदा मतलब सी च होना चाहिदा जेह्दै बजह् कन्नै मतलब कि असें फलैट फुट निं होऐ गर्मियें च दौड़नें दी एह् ऐ कि सवेरै दौड़ो चार बज़े दौड़ो जां मतलब पंज बज़े बी दौड़ी सकदे मतलब मतलब जिन्ना बी तुसेंगी ठीक लगदा एह् कि कि गर्मियें च दौड़ने कन्नै मतलब पसीना बद्ध पौंदा जेह्दी बजह कन्नै असेंगी बीकनैस जैदा होंदी साढ़ी जेह्ड़ी कैलवरीस होंदियां ओह् जैदा डिस्टराय होंदियां फिर जेह्ड़ी गर्मियें च जेह्ड़ी डाईट ऐ ओह् ठंडी ठंडी मतलब जेह्ड़े असें ठंडै फल फ्रूट खाने चाहिदे ठंडी डाईट लैनी चाहिदी जि'यां असें निम्बू पानी पीना चाहिदा ठंडा पानी मतबव गर्मियैं च एह् ऐ कि तुस बंदा अगर कोई दौड़ ला'रदा उस्सी पानी पीना गै पीना चाहिदा मतलब अगर जि'यां लाई लैओ कि ठंडू च असें कि'यां दौड़ना कि ठंडू च असें बूट मतलब जराबां लाइयै तांनकि साढ़े पैर निं इ'यां जम्मी जाह्न

मतलब जेह्ड़ा ठंड च जेह्ड़ा कि मतलब थोह्ड़ा बौह्त सप्रिंट बी मारी लैनी कोई सौ दो सौ मीटर दा तां कि साढ़ी जेह्ड़ी

जि'यां लाई लैओ कि साढ़ा कंपिटिशन ऐ गर्मियें च साढ़ा कोई कंपिटिशन ऐ उस्सी असें कि'यां मतलब दौड़ना अगर गर्मियें च कोई कंपिटिशन ऐ ते निक्कर सैंडो पाइयै दौड़ना मूव जां कोई नार्मल ऐंटी बायोटिक कोई मतलब लेई लैना जेह्दी बजह् कन्नै साढ़ी कोई नसां जेह्ड़ियां ओह् खचोन निं नां कोई मसल मतलब त्रुट्टै नेईं जि'यां लाई लैओ कि ठंडू च होंदा कि असें पैह्ले अपने शरीर गी गर्म करना पौंदा कोई नार्मल दौड़ लाइयै कोई सप्रिंट लाइयै

अस उस्सी लम्मे तरीके मतलब लम्मे दौर पर दौड़ी सकना जि'यां लाई लैओ बरखा च दौड़ना होग तां असें मतलब बरखा च मैकसिमम केह् होंदा कि जैदातर असेंगी बरखा च असें दौड़ना नेईं चाहिदा क्योंकि अस बरखा च बमार बी होई सकने जां असेंगी कोई परेशानियां होई सकदियां जि'यां कोई मिट्टी आह्ला पानी होइयै उत्थेै सलिप लग्गी सकदी लग्गी बी सकदी अगर बाई चांस बंदा अगर मतलब जैदा गै सोचा दा कि में दौड़ना फिर ओह् दौड़ी बी सकदा बरखा च एह् ऐ कि मतलब जेह्ड़ा अस स्टापबॉच बगैरा लैन्ने ओह् निं लैनी चाहिदी कि बरखा च असेंगी नार्मली दौड़ना चाहिदा अगर अस दौड़ा ने तां असें चट्ट गै रुकी निं जाना चाहिदा नार्मल छोटी मोटी ऐक्सर्साइज करनी चाहिदी

जि'यां लाई लैओ ठंडू च अगर कोई बंदा कुसै दा कोई कंपिटिशन ऐ रनिंग दा असें दौड़ना होऐ ते कि'यां दौड़ना अगर अस ठंडू च दौड़ाने न तां असेंगी नार्मल इक सप्रिंट मारना इक दो जेह्ड़े बी तोआढ़े अपनी मर्जी ऐ किन्नी सप्रिंट मारी सकने सप्रिंट मारने कि ओह्दी बजह् नै साढ़ी बाडी जेह्ड़ा शरीर गर्म होई जंदा शरीर गर्म होने दे बाबजूद तुस जिन्नी लम्मी दौड़ लाई सकने मतलब लाई सकने र्हाम कन्नै नां तुसेंगी कोई खिच्च बज्जनी नसां गी कोई मसल तोआढ़ा ब्रेक निं होना कोई कुछ निं फिर तुसें जेह्ड़ा कि इक नार्मल मास्क पाइयै दौड़ी सकने तुस होर अपने क'न्न गी कछ जगह पर होंदा कि जि'यां कोई पुलै पर ठंडू च बंदा दौड़ा दा पुलै पर हवा चलदी जेह्दी बजह कन्नै साढ़े क'न्न दर्द बी होंदी अस नार्मल बंदा कैप लाइयै बी दौड़ी सकदा दुई कैप होंदी जेह्ड़ी कपड़े आह्ली कैप लाइयै बंदा दोड़ी सकदा जेह्दे बजह् कन्नै साढ़े क'न्न दर्द जां बगैरा परेशानियां न जेह्ड़ियां टिपस न कि असें गर्मियें च जेह्ड़ा कि अपनी डाईट अच्छी रक्खनी चाहिदी मतलब ठंडी ठंडी चीजां खानियां फ्ही ठंडू च जेह्ड़ियां असें काजू बदाम होई गे जि'यां सौंगी होई गेई काजू बदाम पिसता बगैरा मतलब अपनी डाईट चना दुद्ध केले अंडे शंडे जेह्ड़े कि ओह् मतलब ठीक ठाक मतलब रनिंग च जेह्ड़ी होंदी बैदर मतलब एह् ऐ कि मतलब रनिंग च टिपस बैदर कंडिशन मतलब गर्मियें च में सनाई ओड़ेआ जि'यां केह् मतलब ठंडियां ठंडियां चीजां खानियां मतलब डाईट खानी ते गर्मियें च जेह्ड़ी ऐ मतलब ठंडू च गर्म चीजां खानियां अंडे होई गे दुद्ध काज़ू बदाम होई गे ते बरखा च नार्मल डाईट रौंह्दी जि'यां केला दुद्ध बनैना शेक खाइयै मतलब बनाइयै पीना फिर नार्मल काज़ू बदाम ठंडू च खंदे रौंह्ना बरखा च बी मतलब तुसें गी ओह् खराब निं लगदे होर चनां शनां जेह्ड़ा होंदा नार्मल अपनी घरे दी रुट्टी इक सारें शा बड्डा इक रनिंग दा डाईट ऐ इक जेह्ड़ी घरे दी इक अनाज खन्ने बस इन्ना गै